कुंआरे हूंदे मां सिलाई ख़ुदि कंदी हुअसि त पंहिंजी मर्ज़ीअ सां डिज़ाइन ठाहींदी हुअसि ऐं हाणे त फेसबुक ऐं इंस्टा ते डिज़ाइनियूं ॾिसी छॾींदा आहियूं त उन हिसाब सां ठाहिराईंदा आहियूं ऐं मुंहिंजी मम्मी हैल्प कंदी हुई पहिरीं हाणे इहा वॾा वॾा डिज़ाइनर आहिनि हुन में जेको मुंहिंजो वणंदड़ु आहे मनीष मल्होत्रा ऐं सभ्या सांची हुन जूं डिज़ाइनियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि पोइ उन्हनि मां आइडिया वठी करे कपिड़ा ठाहिराईंदा आहियूं